ना हमनायाबो मोनसे जोंनि थाखाय गोनां खामानि माखासे खामानिनिख्रुय ना हमनायाव गोरलैसिनै रां खामायनो हायो आरो नाखौ अनेक आगजु बाहायनाय जायो नाखौ हमनो थाखाय हिनजावफोरा जेरै जेखाय जों ना हमो आरो हौवाफोरा जे लानानै सारनाय जायो अनेक फल' आरि बायदिसिना बाहायनांगौ जायो नाजों जोङो अनेक खामानि जेनेबा फैसाखौ आरजिनो हायो नाखौ जेर'खम जेसेबांनो हमगोन एसेबांनो मोनगोन जेसेबांखि नों खस्थ' खालामनानै बाहायगोन एसेबांनो मोनगोन जेरै खामानिया नोङो नोंनि खस्थ' खालामनानै गोलोमदै बाहायथारनांगोन नोङो सान्दुं अखाबाबो सिजानानै नोङो मावथारनांगोन ना हमोबा जोङो गोरलैयैनो नाखौ हमनो हागोन गोलोमनाय मेंनाय जेबो आनदाज मोन्नाय नङा जोंहा बेयाव गोबां गोरलैयैनो नाखौ हमनो हायो ना हमनो थाखाय जोङो गोबां गिदिर दैआवबो थांनो गोनां जायो आरो माब्लाबा फिसा दैयावबो मोनो गिदिर दैयाव थांङोबा जोङो गिदिर गिदिर ना मोजाङै नाखौ हमनो हागोन आरो बांसिनैबो मोननो हागोन ना हमनाया जाहैबाय खामानिनख्रुय गोरलैसिन मोनसे खामानि खामानिया जोङो गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो जोंनि देहायाव माब्लाबा दुरब'ल बायदिसिना गोलोमनाय बा गोजांनायनि गेजेरजों जों मावनांगौ जायो नाथाय दैयाव थाङोबा मोनसेयैनो जेनबा गोलोमबाबो जों आनदाज मोना जेरै बानाय मेंनाय बांद्रायखौ आनदाज मोना बिदिनो गोरलैयैनो नाखौ हमनो हायो आरो जे बाहायनानै नाखौ गिदिरसिनै मोनो आरो हिनजावफोरा गुरनानै नाखौ बांद्राय गिदिर मोना जेखायजों जेरै फिसा फिसा नाखौल' हमनो हायो जेजों सारोबा नाखौ गिदिर गिदिरखौ मोननो हायो आरो जेराव जेसेबांखि गोथौ जाया मानो नाखौ हमनो हायो जेखायजों गुरोब्ला फिसा फिसा दैयाव थानाय बा जिं जिंआव थानाय नाफोरखौल' हमनानै लाबोनो हायो दा नाखौ फाननानै जोङो खामानिनिख्रुय माब्लाबा बांसिनबो मोननो हागौ हाजिरा मावनायनिफ्राय बांसिनबो मोननो हायो माब्लाबा समाव बेजोंनो गोबां आवगायनो हायो जेसेबांनो ना थागोन ना मोनगोन एसेबांनो नोङो खामानि हाजिरानिफ्राय बांसिन थिखांनो हागोन आरो बांसिन बेनिखायनो दा आलादा बुंनो हायो खामानिनि अनगायै ना हमनायानो गोरलैसिन होन्नानै ना हमनानै जोङो गोबां जिउ खुंनायावबो हेफाजाब मोननो हायो ना फिसिनानैबाबो जोङो हेफाजाब मोननो हायो फुख्रि दोन्नानै ना फिसिनानै गोबां गिदिर खालामनानै जोङो जिउ खुंलांनायाव गोरलै जायो खामानि मावनानै माब्लाबा मोजां खालामनो हायाबो जानो हागौ माब्लाबा खामानिया जायाबो जानो हागौ बेनि थाखाय ना फिसिनानै दोनोब्ला नाजोंनो जोङो आसा खालामनानै बेजोंनो गोबां खामानियाव हेफाजाब लानो हायो आरो ना फिसिनानै नायानो नाखौ जुदि नोङो आंगो होननानै मोजां फुख्रि खालामनानै फिसिनानै लायोब्लाबो जों नाजों जिउखौ खुंलांनो हायो